ہاں بولو جی کب دیے تھے بابو کہاں پہ تو آئے تھے نہ جی جب تم کمپلین دے کے گئے نا بابو کیا ہے ابھی ہاں تو لکھ کے دیے نا جی اس میں کمپلین میں پھر جب وہ نہیں لکھ کے دیے اس میں کیا میں بولے تھے نہ جی تمہارے کو آئی ایم ای آئی نمبر لے کر آؤ اس کو ٹریس کراتے میں بول کے

ہاں ڈبے پہ رہتا ہے جی اس کے ڈبے پہ

ہاں لاؤ ادھر لاؤ دے ہاں ہاں یہ ہے نا جی اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایک دو دن کے بعد میں آؤ میں اس کو کمپلین بھیجتا ہوں فارنسک کو لکھ کے بھیجنا پڑتا اس کو کیا کرنا ہے تمہارے کو ڈاٹا بلاک کرنا فون بلاک کرنا اس میں فون تو دھونڈتے ہم تمہاری آئی ایم ای آئی سے ہو ہو ٹھیک ہے جی فارنسک کو بھجاتے تمہارا بھجا کے سائبر کرائم والوں کو بھی بھجانا پڑتا بھجا کے بلاک کراتے تمہارا فون بھی بلاک کراتے فون بھی تمہارا سرچ کراتے ٹھیک ہے ایک دو دن کے بعد میں ایک ایک ایک دو دن کے بعد میں آ کے انہوں بیٹھے ہوئے ہے نا صاحب ان سے مل لو اے ایس آئی صاحب بتا دیتے کیا کرنا ہے ایک دو دن کے بعد ٹھیک ہے دو دن کے بعد آؤ